हमरा सभक बच्चा सभ पढ़ि लिखकऽ विदेश जायत कनि नीक पढ़ाई करत नीक विद्या सिखत तब नीक नौकरी करत सरकार नीक नौकरी देथिन तब ने नीक नौकरी करतै पढ़ि लिख कऽ तऽ वएह सभ हेतै हमरा सभकेँ तऽ हम मुर्ख आदमी छी की पढ़ेबै की लिखेबै तहन तऽ ओ पढ़तै लिखतै अपन भविष्य से भावेशसँ पढ़तै लिखतै अपन बाहरमे जेतै बाहरमे पढ़तै लिखतै जेहन भावेश हेतै तेहन काम हेतै सरकार देथिन तेहन काम माय बापके तऽ कर्तव्ये ओ रहै छै जे बेटा बेटीकेँ पढ़ौलहुँ गाम पर पढ़लक बाहर पढ़लक तऽ अपन विद्या बनलै पढ़ि लिखकेँ अपन नीक नौकरी भेलै माय बाप तऽ वएह करै छै नीक बुद्धि ज्ञान होए नीक मास्टर सिखबथिन बुद्धि ज्ञान होए सरकार नीक बुद्धि देतै पैसा कौड़ी हेतै घर गृह बनतै